कोंकणी भास ही आमच्या गोंयच्या लोकांची मुख्य भास आमच्या गोंयांत रावतले सगळो लोक कोंकणी उलयता जावं तो हिंदू क्रिश्चन वा मुस्लीम आमचे धर्म घडये दुसरें आसत पूण कसलीय परब जाता तेन्ना सगळीं आमी एक तशेंच कसलोच फोक आर्ट आसत जाल्यार जावं तो तियात्र जागर मांडो दुलपद गीत वा कार्नवाल आमकां सगळ्यांक एकठांय दवरता तशेंच गोंयचें कुजीन आमी आमचें शीत हुमण नुस्तें हें गरजेचें तशेंच आमच्यो दुसऱ्यो डिशीज म्हणल्यार पातोळ्यो सान्नां मणगणें बिबिंक नेवऱ्यो हें सगळ्यांकूच आवडटात